ہیلو آپ کیب ڈرائیور بول رہے ہیں جی آشیش سے میں نے آپ کا نمبر لیا تھا تو مجھے کیا کہتے ہیں راشٹرپتی بھون جانا ہے اور آپ اس وقت کہاں ہیں تو کتنا ٹائم آپ کو لگے گا یہاں آنے میں میں جی میں چاندنی چوک پہ کھڑا ہوا ہوں اور مجھے چاندنی چوک پہ لال قلعے کے سامنے جو سڑک ہے لاجپت رائے مارکیٹ کے پاس وہاں میں کھڑا ہوا ہوں جی ٹھیک ہے آپ جلدی آجائیے کیونکہ مجھے بہت جلدی ہے مجھے راشٹرپتی بھون جانا ہے وہاں مجھے بہت ضروری کام ہے اگر میں لیٹ ہوگیا تو مجھے بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو کتنا ٹائم لگ جائے گا راشٹرپتی بھون میں مجھے وہ جو جہاں پر کیا کہتے ہیں مغل گارڈن ہے نہ اس کے برابر میں جو گیٹ ہے وہاں مجھے جانا ہے جی جی وہ آپ دیکھ لیجیے گا جی تو کتنے وقت میں آپ پہنچ جائیں گے اچھا تو آپ وہاں تک کا کیا چارجز ہوگا چاندنی چوک سے راشٹرپتی بھون تک جی نو سو روپیے تو کچھ زیادہ ہیں کیا آپ کچھ کم نہیں کر سکتے جی جی جی جی جی میں سمجھ رہا ہوں لیکن پھر بھی نو سو روپیے تو بہت زیادہ کوسٹ ہے کہ اگر آپ تھوڑا بہت میں آٹھ سو روپیے آپ کو دے سکتا ہوں ٹھیک ہے آپ جلدی آجائیے مجھے جلدی وہاں پہنچنا ہے میری وہاں ایک ضروری مٹینگ ہے اگر میں لیٹ ہو گیا تو مجھے بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا تو جی میرے پاس گیٹ پاس ہے جی اس کی آپ ٹینشن مت لیجیے میرے پاس وی آئی پی پاس ہے اور بآسانی میں گیٹ کے اندر جا سکتا ہوں مجھے کوئی دقت نہیں ہوگی ٹھیک ہے آپ پہنچیے جلدی پہنچنے کی کوشش کیجیے گا اوکے بہت بہت شکریہ